جی ہاں ہمارے یہاں مختلف خاندانی ترکیبیں رائج ہیں الگ الگ طرح کے پکوان کے لیے الگ الگ ترکیبیں ہیں میں ان سب کو تو اس وقت یہاں پر نہیں بتا سکتا ہوں ہاں لیکن ایک ترکیب ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے گھر کی مشہور

اور اس کو جو بھی کھاتا ہے وہ ضرور تعریف کرتا ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے چاول کو اندازہ کر لیں کہ کتنے آدمیوں کے لیے کھیر تیار کرنی ہے اس چاول کے کھیر کے لیے چاول کا انتخاب بھی ضروری ہوتا ہے ہر ایک چاول سے یہ کھیر تیار نہیں ہوتی ہے ایک خاص قسم کا چاول آتا ہے جس کا نام ہے ساون زیرا جس کو سمن جیرا بھی کہتے ہیں چاول کی انتخاب کے بعد دودھ کا انتظام کیا جائے دودھ چاول کے حساب سے ہونا چاہیے جیسے کہ اگر آدھا کلو چاول ہے تو چار کلو دودھ اس میں لگے گا دراصل اس کھیر میں دودھ کا ہی کمال ہوتا ہے رات میں سارے دودھ کو اچھی طرح گرم کیا جائے خوب دیر تک دودھ کو گرم کیا جائے گا دودھ کو اتنا گرم کیا جائے گا کہ اس دودھ کا آدھا حصہ بلکہ آدھے سے زائد حصہ جل کر جو بچے گا وہ کھیر کے لیے تیار ہوگا اب صبح کے وقت رات میں گرم کیے ہوئے رات میں گرم کیے گئے دودھ کو دوبارہ چولہے پر چڑھایا جائے گا پھر اس کو تھوڑا گرم کر کے اس میں چاول ڈال دیں گے اور ان دونوں کو خوب دیر تک پکانے کے بعد اس میں چینی ڈال دیں گے چینی چاول کے برابر ہی ڈالیں پھر خوب پکائیں گے اور پھر لاسٹ میں اس میں کاجو بادام الائچی وغیرہ اپنے ذوق کے حساب سے ڈالیں گے اور تھوڑی دیر پکانے کے بعد یہ چاول کی کھیر تیار ہو جائے گی اب آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں پھر اس کو خوب مزے لے لے کر خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں